आं गस्लाफोरखौ गस्ला पेन्ट गासैबो जोंहाथ' दैमा दङ दैमायावनो सुयो एखनबा दैमा गाज्रि जायोबा दैखराव सुयो दैखराव एखनबा लाइन थायाब्ला दैमायाव सुफिननाङो आजिखालिथ' आरो गासैबो कारेन्टनि खामानि जाहैबाय मेसिन थाजोबोसै न'आव दा कारेन्ट गैयाबानो दै गवा बे जोंनि समयस्या ओंखायनो जों दैमायाव सुनांगौ जायो सिफोरखौ आरो सुखांनानै जोङो सान्दुं दुंबा सान्दुङाव फोरानबाय आरो सान्दुं गैयाबा न' सिंफ्रावनो बारान्दाफ्राव ओरैनो फोरानलाबायनांबाय आरो जों बुरजा दै गारनाङैनि थाखाय जों वाशिं मेसिन मा मेसिन बिदिनो बायनानै बेफ्रावबो सुनो हायो अब्ला जोंना खम दैजोंनो जों सि गस्लाफोरखौ सुनो हायो आरो ओरै जों दा जोंना दैमा दं हिसाबै जोंहा सुबिदा दङ जों गस्ला पेन्ट जा सि जोम गासैबो जोङो दैमायावनो सुयो दैज्लां बोथोरफ्रावल' जोंहा असुबिदा जायो दैज्लां बोथोराव जोङो दैखरावनो सुयो दैखराव सुनानै बे सिफोरखौ फोरान्नो एखनबा अखा हायोबा दिग्दार जायो अखा हायोबा जोङो बिदिनो बारान्दाफ्रावनो लामलाबायनांगौ जायो आरो रानैफोरखौ जेनेबा इलेक्ट्रिक थायोबा कारेन्ट थायोबा आयर'नफोर होनानै फोराननांगौ जानानै फैयो बेनोसै आरो ओमफ्राय बारा बुरजा बुरजा सिखौथ' जोङो सुनाङा ओरैनो गान्नाय जोमनायल'सो सुनांगौ बेफोरनि थाखायनो जोङो दैखरावसो सुयो आरो बेसि भाग गासै